समस्तीपुर जिले में मुख्य कृषि उत्पाद गेहूँ मकई आलू कुछ सब्जियाँ जो हैं वो उत्पादन करते हैं साथ ही विशेष रूप से इस जिले में कृषि पर ही लोग आश्रित रहते हैं क्योंकि उनके लिए कोई कल कारखाना नहीं है कोई दूसरा कोई साधन नहीं है इसके साथ साथ कुछ लोग पशु भी पालते हैं जिससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं उससे दूध का उत्पादन करते हैं दूध को बेचकर के अपने परिवार को चलाते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना बोरिंग गाड़ कर के सिंचाई का ही साधन अपना लेते हैं और सिंचाई करके ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं साथ में कुछ दलहन का भी फ़सल होता है जैसे मसूर हुआ मूँग हुआ तिलहन होता है तोरी है ये सब किसान लोग सब उपज करते हैं और इसे अपना कुछ प्राप्त करते हैं विशेष रूप से लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं क्योंकि इनके पास कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है इसलिए अधिक से अधिक समय देकर लोग कृषि को उन्नत ढंग से उत्पादन करते हैं अपना बैना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो कृषि पर जोर देते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना ट्रेक्टर जुताई का साधन उपलब्ध करके जुताई का ही काम करते हैं उसी से वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं इसी तरह अपना जीविकोपार्जन करते हैं